स्नि मार्च नै रोजा दाइन से सेप्तेम्बर नै रोजा नैजिसे नै जानुवारि नै रोजा बा बा सेप्तेम्बर नै रोजा गु फ्रेबुवारि नै रोजा नैजि